बरी वैजकी सेवा मेळोवपाक गरिबी एक आडखळ अशी तुका दिसता म्हूण जर म्हाका विचारशात जाल्यार एक एकदां गरिबी आडखळ जावंक शकता पयसो हो सगळ्यांकूच आयज सगळ्यां कडेन आसता असो ना आनी पयसो आसप सारकें गरजेचेंय बी आनी आयज काल जर तुमी पळोवंक वचशात जाल्यार कितलेशेच तरेचे अशें चल्लां की तुजे कडेन पयसो ना जाल्यार तूं फाटींच उरलो म्हूण समजपाचो तशें गरिबी ही आडखळ जावंक शकता ना न्हय गरीब आनी गरीब लोकांक आनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांकूय भलायकी सेवा चड सुलभ करपा खातीर तुज्यो कितें सुचोवण्यो अशें जर म्हाका विचारशात जाल्यार म्हाका दिसता की गांवगिऱ्या वाठारांनी आतां हॅल्थ कॅर सेंटरा आसता ती सेंटरा तांणी बरे भशेन वाडोवचीं तातूंत वेग वेगळ्यो फॅसिलिटीज दवरच्यो मागीर सेवा चड बरी करची थंय सगळे दोतोर दवरचे तांकां मागीर तांचे कितें कितें तांच्यो अडचणीं आसात त्यो समजून घेवच्यो पयलीं आनी त्या अडचणी प्रमाणें तुमी थंय त्या लोकांक सेवा दिवची म्हणटकच एटलिस्ट फर्स्ट एड म्हणटा तशी तांकां मेळ्ळी जाल्यार मागीर फुडें तांच्यान मागीर वचूं येता म्हणटकच ती फर्स्ट एड आनी सामकी प्राथमीक म्हणटा तशी गरजो आसा ज्या गरजां खातीर मनशाचो जीव तरी वाटावतलो त्यो जर आमकां फेसिलिटीज त्या गांवगिऱ्या वाठारांनी लोका पर्यंत दिवंक मेळळ्यो जाल्यार खूब बरें जातलें अशें म्हाका सुचयन दिसता की तो हॅल्थ कॅर सेंटर आसा पय गांवगिऱ्या वाठारांचो थंय एक बरे दोतोर दवरचे प्राथमीक तांकां कितें सेवा जाय ती मेळची आनी जर सामकेंच सिरियस कितें आसा फुडें वचचें पडटा जाल्यार जीव तरी वाटावतलो ते फुडें पावतले अशी तरी तांकां सेवा करूंक मेळची हें तरी थंय आसचें गांवगिऱ्या वाठारांनी आनी मागीर त्या लोकांकूय बरें जातलें दोतोराकूय बरें जातलें लोक सामके दोतोरांक देव कशें मानतात ते लोकांचो देव कसो जातलो दोतोर तो आनी लोक सुद्दां भलायकेन बरे उरतले